हैलो हांजी हांजी हां हांजी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ दिक्खो इसलै रेट चला दा बुंजा ज्हार रपेआ तोला ते हां बुंजा ज्हार रपेआ तोला ते तुस इ'यां करेओ नि तू तुस आई जाएओ साढ़ी दुकान उप्पर आएओ ते कन्नै लेआंदे आएओ कुड़ियें बी कन्नै अपनी पर्सिन्दै दिक्खी लैंदी ते फ्ही उस स्हाबै बनाइयै फ्ही अस तुसें पैसे बनाई देगे हट्टियै तुसें बिल शिल जेह्ड़ा पक्का ठीक ऐ नेईं तुस कुड़िये ई लेआ आएओ ते कुड़ी दिक्खी लैग आपूं आह्नियै कन्नै तुस आपूं आइयै ते फ्ही तुसें बनाई देई ओड़गे ठीक ऐ हां पैसे एह् बुंजा ज्हार रपेआ तोला माराज थुआढ़ा टोटल आई जाना कोई दो लक्ख रपेआ फ्ही हां फ्ही ओह्दा बजन दिक्खियै सनाना निं हां ठीक हां फ्ही ठीक ओ फ्ही करी लैगे रेट करी लैगे आई जाएओ तुस एह् हां एह् कल आई जाओ तुस सवेरै हां तुस सोमवारें आई जाएओ मतलब एह्दे च सोमबार ऐ बीर जां शुक्रबार होंदा बिच ओह्दे च आइयै ऐतबारें आई जाएओ हां आई जाएओ कल फ्ही ठीक ऐ में हून गाह्क आए उठी ए ठीक ऐ ठीक ऐ